ہم لوگ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی کھیلنا چاہیے کیونکہ جتنا پڑھائی ضروری ہے اتنا کھیل بھی ضروری ہے اور کھیلنے سے نا مائنڈ فری رہتا ہے اور کیا کہتے ہیں بدن میں تھوڑا بہت مائنڈ فریش رہتا ہے کھیلنے سے آدمی خوش بھی رہتا اور اس سے نا کیا کہتے ہیں پڑھائی میں من بھی لگتا ہے کیونکہ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے کھیلنے سے اس لیے نا کھیل بھی زیادہ ضروری ہے جو آدمی نا کھیل نہیں کھیلتا اور جو بس پہ پڑھائی کرتا مجھے مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بیمار رہنے رہنے رہنے لگتا ہے اور نا مجھے کو مائنڈ اس کا فریش نہیں رہتا ہے اس لیے نا جتنا پڑھائی ضروری ہے اتنا کھیل ضروری ہے ہم سب کے لیے کھیل ضروری ہے جتنا پڑھائی اتنا کھیل بھی ضروری ہے کھیل بھی کھیلنا چاہیے اور پڑھائی بھی ساتھ میں کرنی چاہیے کیونکہ کھیلنے سے نا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اس لیے کھیل بھی کھیلنا چاہیے اور یہ سب کو کھیلنا چاہیے پڑھنے سے کیا ہوتا پڑھنے سے مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بور ہو جاتا ہے ان سے آدمی صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتا سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اور نہ وہ بہت بیمار ہونے لگتا ہے اس لیے نہ کھیل بھی صحت کے لیے اچھا وہ کھیلنا چاہیے کھیل اور یہ نہ زیادہ پڑھائی نہیں کرنی چاہیے جتنا پڑھائی کرو اتنا کھیل بھی کھیلنا چاہیے اور یہ سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ہونا چاہیے کھیل ایک اچھی چیز ہے جسے سب کو کھیلنا چاہیے